हा हा ममता हा मां न क्रॉकरी वठी आई आहे ॾाढी सुठी अथव होॾे तिलक नगर वियमि हुते हुयो सिंधियुनि जी दुकान हुई ॾाढी सुठी मूंखे लॻी आहे तव्हां बि वञी वठी चो ॾाढी सुठी अथव अहिड़ी बढ़िया अथव रंग बि ॾाढो म मस्तु मिलियो आहे रंग बि चॉकलेटी आहे मथो गुल ठहियल आहिनि ॾाढा प्यारा सुहिणा मूंखे त ॾाढा वणनि था पिया मुंहिंजे दिलि थिए थी बसि मां उन्हनि खे ॾिसंदी रहा तव्हां बि वञी वठी अचो ॾाढी सुठी अथव ऐं मैस उन में कटोरियूं प्लेटा वॾियूं प्लेटा नंढियूं प्लेटा चमिचा सर्विस स्पून सभु अथव हुन में हर हिक शइ अथव कंहिं उन में काई कमी कोन्हे का मूंखे त अहिड़ी वणी अथव मुंहिंजो दिलि थिए थो अगरि जेको बि ॾिसे हो वठे राति मुंहिंजे घर महिमान आहियां उन्हनि रोटी खाधी ॾाढी तारीफ़ु कयऊं ॾाढी तारीफ़ु कयऊं चईंदा हे तव्हां किथां आंदी आहे असांखे बि ॿुधायो असां वठी ईंदासीं ॾाढी प्यारी आहे वरी जंहिंमहिल उहो विया त वरी मां जंहिंमहिल हुन खे धोतो आहे पोइ छा उन्हनि जी शाइनिंग निकिती आहे मूंखे त अहिड़ी वणी आहे मां चवां थी मुंहिंजे सभिनि भावरनि भेनरुनि जे घर में ईअं ई हुजे मुंहिंजे जग जान पहचान जा आहिनि सभई वठी अचो वञी करे ॾाढो तव्हां खे तव्हां बि ॾाढो ख़ुशि थींदो तव्हां जे घर में जेके महिमान अचनि था उहे बि ख़ुशि था थियनि पिया सच्ची में ॾाढा वणनि था पिया चङो जय झूलेलाल